धन्यवाद मुझे अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाने के लिए ड्राईवर साहब क्या आप नगद भुगतान प्राप्त कर सकते हैं क्योंकी मेरे पास यू पी आई भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके साथ ही क्या आपके पास नगद भुगतान में अगर मैं आपको भुगतान करता हूँ तो क्या आपके पास खुल्ले रुपए हैं